हमारे क्षेत्र में कला और संस्कृति के विकास का समर्थन करने वाले वेथ्पूषण बहुत सारे स्रोत हैं जैसे कि हमारी सरकार हमारे क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम करवाते रहती है जिसमें हमारे कलाओं के बारे में हमारे संस्कृति के बारे में जानें ताकि उसके बारे में जान कर यह विकास हो सके कि हमारे क्षेत्र की

जो हमारे क्षेत्र में आ कर हमारे संस्कृति हमारे क्षेत्र में जो कला है उसके विकास का समर्थन बहुत ही करते हैं यहाँ फिर वित्त पोषण करने के लिए बहुत सारी स्रोत हैं और यहाँ पे हमें हमारे कला के बारे में हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए बहुत लोग उतावले हो जाते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं ये विकास का एक मोड़ है